मैन ते वूमन दी गल्ल करचै ते इक्क जेह्ड़ा आदमी ऐ ते जेह्ड़ा आदमी ऐ ओह् कम्म करदा ऐ चाहे ओह् रेह्ड़ियां ला दा ऐ चाहे ओह् दिहाड़ी ला दा ऐ जां दकान ऐ जां किश बी ऐ दे ओह् मतलब ते कम्म करियै ओह् अपने बच्चें गी पालदा ऐ ते जेह्ड़ी इक्क वूमन ऐ जेह्ड़ी इक्क औरत ऐ जेह्ड़ी इक्क जेह्ड़ी घर कम्म करदी ऐ घर रुट्टी बनांदी ऐ डंगरें गी दिखदी ऐ सोत दिंदी ते पोचा दिंदी ऐ ते जिं'दे पक्के मकान न ओह् गोहा दिंदी ऐ ते गोहे भरदी ऐ एह् वूमन ऐ जेह्ड़ी एह् एह् मतलब घर इ'नें अपने बच्चे बी दिक्खने होंदे न बच्चे स्कूल जा दे न ते उ'नेंगी स्कूल टिफिन पैक करियै यूनिफार्म लाइयै वर्दी लाइयै उ'नेंगी नेईं स्कूल भेजना स्कूल भेजियै ते उ'नेंगी फिर पिच्छां घरै दे सारे कम्म करने भांडे मांजो सोत देओ पोचे देओ रुट्टियां बनाओ प्ही जेह्ड़ी इक्क औरत जेह्ड़ी आखदे कि मां जेह्ड़ी उनें रुट्टी बनानी ऐ ते उ'नेंगी पता कि मेरे बच्चे भुक्खे दे होने बच्चें दे बारै च एह् ऐ कि बच्चें गी कि'यां पालदे न बच्चें गी कि''यां पालदे न ऐं निक्के होंदे सेवा करो उंदी ते स्कूल भेजो जेल्लै थोह्ड़े बड्डे होई जंदे फिर स्कूल भेजना उं'दी टेंशन फिर जेल्लै स्कूला औन रुट्टी शैल सजरी रुट्टी बनाइयै उ'नेंगी खलांदे रुट्टी खाइयै प्ही उ'नेंगी आक्खदे न के वेटो हून थोह्ड़ी रैस्ट मतलब थोह्ड़ा बसांह् करो बसांह् करियै पप्ही पढ़ो ते जेह्ड़े इक्क मेन जेह्ड़ा इक्क आदमी ऐ ओह् केह् करदा ऐ पूरे घरै गी चलाने आास्तै किश बी कम्म करदा ऐ ओह् केईं दिहाड़ी लांदे केईं नौकरी करदे ते जेह्ड़ा मेन ऐ ते मेन बी बच्चें दी खातिर गै जेह्ड़ा आदमी ओह्बी बच्चें दी खातिर गै इन्ना कम्म करदा ऐ ते दिहाड़ी लादा धुप्पा ओह् एह् निं दिखदा ऐ धुप्पा अज्ज लाना जां नेईं लाना आं ते उन्नै अपने बच्चे पालने होंदे न ते जेह्ड़ी मां ते ओह्बी दिनें दपैह्रीं शामीं लग्गी दी गै होंदी ऐ ते जेह्ड़ा इक्क प्यो ऐ ओह्बी लग्गे दा होंदा ऐ ते एह् कोह्दे गल्लां करदे न अपने इक्क चिलड्रन कोह्दे बच्चें गल्ला करदे न ते एह् बच्चे गल्ला करदे न केह् तुस सारा जे किश आक्खा दे न मतलब